तव्हां हे गोदावरी अंटी था ॻाल्हायो हा हा मां कशिश थी ॻाल्हायां हा हा अरे मूंखे कल्ह छा पार्टी में वञिणो आहे त मूंखे फेशियल हाइड्र फेशियल थ्रेडिंग ऐं वैक्स कराइणी आहे त तव्हां घणी कलाक में मूंखे फ्री कंदा हा हाइड्रा फेशियल आइ ब्रो ऐं वैक्स अच्छा अच्छा अच्छा त अ हा हा मां नालो त ॾाढो ॿुधो तव्हांजे पार्लर जो तॾहिं मां तव्हांखे कॉल कयमि त ॿी कलाक त मां हीअंर ईंदमि कॾहिं अचां तव्हां ॿुधायो टाइम मूं वटि हा अच्छा अच्छा मूं वटि छा ॿी कलाक ई आहिनि पोइ वरी मूंखे पार्टी में वञिणो आहे अच्छा अच्छा त घणा वठंदा तव्हां अच्छा अच्छा ऐं फेशियल जा अच्छा जीअं मूंखे अगरि लोटस जो फेशियल कराइणो हुजे त ॿारहें सै अच्छा अच्छा ऐं वैक्स जो अच्छा मूंखे अच्छा अच्छा अच्छा त टोटल घणे घणा थियो ॿारहं सौ हू

अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे त मां अध कलाकु में अचां थी तव्हां वटि हा हा हा मां सम्झी वयमि मां अधि कलाकु में अची वेंदमि ऐं प्लीज मूंखे जल्दी फ्री कजो न मां लेट न थी वञा जी जी बिल्कुलु मां ॿुधाईंदमि हा हा मुंहिजी किटी पार्टीज में ॾाढी साहेड़ियूं आहिनि त मां ॿुधाईंदमि उन्हनि खे बि अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा ऐं मुंहिंजी भेनरुनि खे कटिंग बि कराइणी आहे त कटिंग जा छा प्राइज आहिनि अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे पोइ मां मां ऐं मुंहिंजी भेण असां ॿई अधि कलाकु में अचूं था हां ठीकु आहे ठीकु आहे जी जी